हँ प्रणाम सर हँ हँ बोलियौक ने की लेबय सब्जी

हँ हम सब्जी बेचय छियै हँ किसान छियै सब्जी बेचय छियै परवल छै झिङ्गा छै इएह सब केला छै इएह सब टमाटर बैगन पचास टाका साठि टाका पहिने जेहन परवल ओहन कद्दू दस रुपैआ बीस रुपैआ गोटा हँ हूँ

हँ

से तऽ छै ने हमरो तऽ लागय छै ओइमे खाद बीजमे पैसा लागय छै कमौनी खटौनी सब लागय छै तरौनी लागय छै तऽ फेर सस्तामे केना हेतय हमरा तऽ घाटा लागि जेतय हँ हँ हँ नहि नहि यहांँ सस हँ उ तऽ छै

हँ हँ हँ

हँ उ तऽ छै नहि हँ हूँ

हँ हूँ हँ लेकिन दाम लगेबय तबे ने हमरो खर्चा लागय छै ने आबयमे गाड़ी भारा लागय छै हर चीज लागय छै खाद पानि जे दै छियै हँ हूँ हँ हँ उ तऽ छै ने फेर फायदा हेतय हमरो तबे ने इहाँके देब घाटा लगा कऽ केना देबय हँ हँ हँ हँ हँ उ तऽ छै हूँ

हँ हँ हँ उ तऽ घाटा लागि जेतय ने केना देबय अहाँ केना देबय उ भाव हँ तहियो घटा लागि जेतय ने आबय हँ ठीके छै